जी जी डॉक्टर कमल सरीत सां था ॻाल्हायूं पिया एम एमस हॉस्पिटल मां जी जी मां रशमी वाधवाणी कटनीअ मां त अॼु राति जो जेका मां कल्ह राति रोटी खाधी उन्हीअ सां पोइ मूंखे पेट में कुझु गड़ॿड़ लॻी आहे जंहिंसां सॼी राति मूंखे निंड कोन आई आहे ॿ टे दफ़ा पेटु साफ़ु थियो आहे और शरीर में विकनैस फील थी थिए त हाणे तव्हां मूंखे सलाह ॾींदव की मां छा कयां अॻिते सॼे ॾींहं में इहो थी वियो हुयो की सुबुह जो ऐं मंझंदि जो घर जी रसोई खाधी हुई शाम खां पोइ ॿाहिरि वञणु थियो आहे हिकिड़ी पार्टीअ में त पार्टीअ में जिते कुझु खटो कुझु कुझु स्पाईसी बि खाधो खाधो वियो आहे ऐं कुझु ठंडो कुझु गरम त उन्ही जो कॉम्बिनेशन सूट न कयो आहे मूंखे जी पर इहो ई इहो ई डॉक्टर साहिबु जंहिं महिल डिसम्बर जनवरीअ में पार्टीअ में वञिजे ओमहिल त तकलीफ़ु कोन थी जे अप्रैल में था वञऊं त शायदि गर्मीअ जो असरु त फुड पॉइज़न जो आहे जी जी जी जी हां जी इन ई नंबर ते तव्हां मूंखे जी खिचड़ी दलिया जी खिचड़ी दलिया जी

जी भाई मूंखे वॉमिटिंग जहिड़ो फील अचे थो पियो त दवा कुझु अहिड़ी हुजे जंहिंमें वॉमिट रुकिजी वञे और मुंहिंजी हुन में उपचार में जल्दी थिए छोकरि सुभाणे असांखे हितां निकिरिणो आहे जंहिं पार्टीअ में अटैंड कयो आहे उहे सुभाणे शहर खां ॿाहिरि वेंदियूं त असांखे वापसि पंहिंजे शहर बि मोटिणो आहे त जी जी हा कोई जांच जी त अवश्यकता नाहे हिन में जी थैन्क यू थैन्क यू जय झूलेलाल